भारत राज्य में बहुत से स्थान हैं जहाँ आदमी को जाना चाहिए जैसे चारधाम है उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ तो उसमें सबसे विकट रास्ता केदारनाथ का है जहाँ पर जो है आदमी को जाने में बहुत दिक्कत होती है चौदह पंद्रह किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और पहाड़ी दुर्गम रास्ते से जाना पड़ता है उसी तरह से ज्यादा दिक्कत होती रहती है लोगों को वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है अभी इन्जॉय जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है द्वादश ज्योतिर्लिंग में जैसे केदारनाथ है और ये जो है विश्वेश्वरनाथ है मल्लिकार्जुन है और रामेश्वरम है घृष्णेश्वर है त्र्यंबकेश्वर है और भीमा भीमा शंकर है बैजनाथ है मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर है नागेश्वर है सोमनाथ है ओंकारेश्वर है और जो है ममलेश्वर है पशुपतिनाथ है ये सब स्थान हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जहाँ आदमी को जरूर जाना चाहिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है अ राम मंदिर बन कर तैयार हुआ पाँच सौ वर्षों तक राम जी जो है वो खंडहर में रहे टेंट में रहे कितना कितने सालों तक मुकदमा चला कितने सालों तक मुकदमा चलने के बाद काफी सरकार के और क्षेत्र के देश के नेता लोग लगे तमाम मुकदमा लड़े मुकदमा लड़ने के बाद उनको सफलता मिली और राम जी के मंदिर के लिए सरकार ने आदेश कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर बनेगा मंदिर जो है कितने अ दिन में करीब दो तीन साल में बन कर तैयार हुआ और अब जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है क्योंकि राम जी टेंट से निकल करके और मंदिर में अपने पहुँच गए हैं राम जी की मूर्ति जो है देखने में इतनी भव्य लगती है इतनी दिव्य लगती है कि वह मन मोह जाता है वहाँ से इच्छा नहीं करती है कि वहाँ से हम लोग हटें वहाँ से दूर रहें और अयोध्या नगरी को इतना सुसज्जित कर दिया गया है इतना बढ़िया ढंग से सजा दिया गया है कि वहाँ जाने पर आदमी को महसूस होता है कि हम एक बार स्वर्ग में आ गए हैं अब तो सरकार ने हवाई जहाज से भी घूमने की हेलिकॉप्टर से घूमने की भी व्यवस्था कर दी है हेलिकॉप्टर से भी अयोध्या को घूम सकते हैं और इतना जो है उसको सुसज्जित कर दिया गया है वहाँ पर हवाई अड्डा बन गया है इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी बन गया है इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाने से वहाँ पर डेली विदेशी लोग देश के लोग जो पैसे वाले हैं वो हमेशा आते रहते हैं और दर्शन के लिए जाते हैं दर्शन करने में करीब करीब चार पाँच घंटे की लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि कम से कम लाखों लोगों की भीड़ रोज होती है और हमको मनुष्य का मतलब कि उसको दार्शनिक स्थानों पर जो है जरूर जाना चाहिए जा करके वहाँ के विषय में देखना चाहिए वहाँ के वातावरण को देखना चाहिए वहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहिए वहाँ की हिस्ट्री को देखना चाहिए जिससे महसूस हो सके कि आदमी केवल खाने कमाने के लिए नहीं होता है और उसको पूरे अपने राज्य में घूम घूम करके दो चारधाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग है और जो जैसे आजकल बागेश्वर धाम है वहाँ भी जा करके हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए बालाजी का दर्शन करना चाहिए सन्यासी जी का दर्शन करना चाहिए जाने से आदमी की जो है वो शांति मिलती है और जब तक शरीर को शांति नहीं मिलती है तब तक जो है सब बेकार होता है इसलिए दार्शनिक स्थानों पर मनुष्य को जरूर जाना चाहिए और जा करके वो आकर लोगों की वहाँ के वातावरण को वहाँ के विषय में जानना चाहिए